پانی كو صاف كرنے كے لیے آج كل لوگ عام طور سے فلٹر مشین كا اسعمال كرتے ہیں فلٹر مشین ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو كہ لائٹ كے ذریعے چلتی ہے اس كو دیوار میں فٹ كر دیا جاتا ہے اور اس كے ایک پائپ كو نل میں لگا دیا جاتا ہے اور لائٹ كے ذریعے وہ آٹو میٹک پانی كو اپنے اندر كھینچتی رہتی اور فلٹر كرتی رہتی ہے اور یہی طریقہ زیادہ تر لوگ استعمال كر رہے ہیں پہلے كے زمانے میں جب فلٹر مشین نہیں آئی ہوئی تھی جس كو آر او مشین كہتے ہیں تو لوگ پانی كو فلٹر كرنے كے لیے كھارے پانی كو گرم كیا كرتے تھے گرم كركے كھارے پانی كو فلٹر كیا كرتے تھے اور پیتے تھے لیكن اب ہر جگہ آسانی كے ساتھ آر او مشین مل جاتی ہے تو لوگ آر او مشین كا ہی استعمال كرتے ہیں اور اسی سے پانی كو فلٹر كرتے ہیں